घर से जाइत छियै गङ्गाजी नहाय ला तऽ बहुत अच्छा रहैत छै गङ्गोजी नहेलियै कमलो कात नहेलियै आओर बहुत अच्छा लागैत छै स्नान कयला पूजा कयला पूजा पाठ कयला गङ्गाजीमे गेलियै नहाय कमला कातमे गेलियै आओर बहुत सी जगह गेलियै हमरा बहुत पटना भी गेलियै नहाय ला गङ्गाजी आओर गङ्गाजीमे बहुत से अच्छा लागैत छै